महिलाकेँ एखनहु तक पूरा पूरा पूरी आजादी नहि भेटलै हेँ कहल गेलय हेँ कि नारी शक्ति बहुत अथी छै नारी बिना कोनो चीजके कल्पना नहि कयल जा सकैत छै से लेकिन अखन तक सुनाइयेमे आयल हेँ से पूरा अखन नहि देखल जा रहल अइ हमरसभके समाजमे हमरसभके महिला बहुत पिछड़ल अइ ओकरा सभसँ पहिने अपन घरसँ ओकर बाद ओकरा समाजसँ बहुत तरहके सुनल जा रहल अछि ओकरा हर जगह ओ ओ जतय जाय चाहत या मतलब किछु करय चाहत तऽ ओहिमे ओकरा बहुत तरहके सवाल उठाएल जाइत छै जेकि अहाँ ई किया करब अहाँकेँ तऽ सभटा भेटे रहल अछि लेकिन ओ तैयो अपन अथी लेल आत्मसम्मान लेल ओ अपन मतलब आगू बढ़य लेल प्रयास करैत रहैए किछु करी हम तैँ ओ सभसँ लड़ैए सभसँ पहिने तऽ अपन माय बापसँ ओकर बाद ओ अपन परिवार पैघ होइए तऽ ओकरा विवाहो निश्चित छै आब तऽ किछु बढ़ाएल गेल छै जे एकैस वर्ष कएल गेलै हेँ लेकिन पहिने तऽ सत्रह अठारह बहुत भऽ जाइत छलैए